हमारे मध्य प्रदेश में प्रमुख सरकारी नागरिक सेवाएँ क्या हैं तो इसमें एक जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है हमें गाड़ी चलाने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है तो उसको बनाने का काम जो है हमारी सरकारी एजेंसियाँ करती हैं उसमें भी जो वाहन चालक होता है उसका पहले प्रशिक्षण देखा जाता है उसकी जाँच की जाती है उसको ठीक से गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है ये देखकर के फिर उसको लाइसेंस देने की अनुशंसा की जाती है इसी प्रकार से हमारे राशन कार्ड हैं जिसमें परिवार का एक ब्यौरा होता है और सरकार के द्वारा से कुछ अन्न और कुछ जैसे गेहूँ चावल दाल शक्कर है तेल है नमक है ये उनको प्रदान किया जाता है उसके माध्यम से इसके लिए जो है राशन कार्ड की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे नगर पालिका के माध्यम से जो है इस राशन कार्ड को बनाने की प्रक्रिया की जाती है हमारे कलेक्टोरेट में प्रमाण जैसे जाति प्रमाण पत्र है आय प्रमाण पत्र है इनकी आवश्यकता पड़ती है तो कलेक्टोरेट द्वारा जो है वहाँ तहसील कार्यालय में जाकर के और उसमें हम एक आवेदन देके हमारे को किस प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ रही है तो उसका हम आवेदन देते हैं और वहाँ से जो है तहसील ऑफ़िस से तहसीलदार के द्वारा आय प्रमाण पत्र है जाति प्रमाण पत्र है ये हमको वहाँ से बनाकर के दिया जाता है और किसी प्रकार से हम सरकार के किसी काम से खुश नहीं हैं और या किसी भी एजेंसी से हमको वहाँ पे ठीक ढंग से उसकी जो सुविधा है नहीं मिल पा रही है तो हम उसको शिकायत भी कर सकते हैं उसकी और शिकायत के लिए भी एक अलग से शिकायती आफ़िस होता है तो एक आवेदन बनाके हम शिकायत करके और उसक जो सुविधा हमें प्राप्त करनी है या जो काम हमारा नहीं हो पा रहा है तो उस काम को ठीक ढंग से एक शिकायत के माध्यम से अपने पक्ष में करवा सकते हैं